नमस्ते आप हमको साड़ी लेना है आपके दुकान पर है साड़ी

आप फ़ेमस हैं क्या आप कौनसा साड़ी बेचते हैं

हमको बहुत ज़्यादा साड़ी लेना है लड़की शादी पड़ी है लड़की के है में दे दो सूती वाला कितने में देंगे और बनारसी कितना दाम है कम नहीं होगा ठीक है हमारे घर पर भिजवाइए हमको दस साड़ी भिजवाना है

ठीक है अच्छे हैं अच्छे एक सूती भी चाहिए कर लिया सारे सारे पएक दस सूती भी चाहिए और साड़ी पएक कर दीजिए

हमको सूती की भी साड़ी चाहिए तो अभी चाहिए और सूट चाहिए हाँ कितने का है नमस्ते